میں بہت بہت شکرگزار ہوں اپنے ٹیکسی ڈرائیور کا کہ انہوں نے دیر رات کو بہت ٹائم سے بہت محفوظ کرتے ہوئے بہت اچھے سے گاڑی چلایا اور مجھے میرے گھر تک پہنچا دیا مجھے بڑا بھی ذرا بھی شک نہیں ہوا ان پہ اور بہت ہی اپنے جیسے اپنے گھر کے رہنے والے ہوں اس طرح انہوں نے مجھے بہت آسانی سے مجھے گھر تک پہنچا دیا بہت ہی اچھے پیسے میں